जेसे बेसी दिन खातिर शादी ब्याह या कही जरूरी पर जाइ पड़ै छै तऽ गमलावला पौधा सभके सौनके पूरा भिजै भिजै कऽ ओकरापर पौधा धए दै छियै गमला ओकर ओ प्लास्टिकके जे बोतल हुवऽ छै बोतलके काटिकऽ ओकरामे पानि भरिकऽ ओकरामे हल्का हल्का छेद करिकऽ गमलाके ऊपर टाँगि दै छियै ओकरासँ हल्का हल्का पानि चूल चुइते रहल पाँच दिन छओ दिन तक रहै छै ओकरो ओकरोसँ बेसी दिन खातिर जाइ पड़ै छै तऽ अगल बगल के आदमी सभके गार्डेनके चाभी दय देलहुँ आबि कऽ देखि भाल करि दय छै पानि दय देलकौ आबिके पत्ता उत्ता साफ करि दै छै सुबह शाम देखभाल आबिके पौधा सभके करि दै छै इहाँके आदमी सभके छै जरूरतपर काम दै छै साफ ऊफ करि दै छै फूल गार्डेनके देख रेख करै खातिर वैसे भी दस दिनसे लोग जादे अभी बाहर आब रहै छै कहाँ प्लास्टिकके बोतलके काटिकऽ ओकरा बढ़िआँसँ एकदम बनाय दै छियै दस दिन पन्द्रह दिन आरामसँ ओकरामेसँ पानी रिसते रहै छै आओर ठण्डा जगहपर धए दै छियै कि कही हल्का फुल्का एक घण्टा दू घण्टा कऽ धूप लागै ओना ठण्डे रहऽ ओकरामे नमी रहै छै आ पड़ोसी सभ अइलै तऽ देखलकौ पत्ता उत्ता सभ चीज चुनि दै छै चुनैके बाद ओकरा साफ ऊफ करि देलकौ झाड़ुओ लगै देलकौहँ सभचीज साफ ऊफ हो जाइ छै भय जाइ छै किसी तरह देखभाल